ہاں جی سر میں لکھنؤ آیا ہوں باہر سے گھومنے کے لیے جی تو جیسے کہ مجھے مہاتما گاندھی گاندھی میوزیم یا اسٹیٹ میوزیم مجھے گھومنا ہے جی تو کیا میں بکی بکنگ ہے آپ کے پاس ہے اس کی اچھا اسٹے ابھی تو میں لکھنؤ سے ڈالی گنج سائیڈ سے ہی بات کر رہا ہوں ہاں میں لکھنؤ آیا ہوں گھومنے کے لیے ہاں مجھے دیکھ ہم بلونگ کرتے ہیں کیا نام ہے دلی سائیڈ سے ہاں جی جی ہاں میرا ٹور ہے دس دن کا ہاں جی جیسے کہ میں آج آیا ہوں کل میں آ جاؤں گا کل میں آ جاؤں گا وہی میں بارہ بجے تک میں آپ کے پاس آ جاؤں گا نہیں لوکیشن آپ بتا دیجیے ہاں اچھا اچھا جی

اچھا تو اسٹیٹ میوزیم

ہم لوگ دو لوگ ہیں ہاں جی جی میں بارہ بجے آؤں گا اسی حساب سے آپ کر دیجیے ہاں جی جی ہاں جی تو آپ کا جیسے چارج کیا پڑے گا ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا پانچ سو روپے ٹھیک ہے آ میں کل بارہ بجے تک آؤں گا پھر آپ جیسا ہوگا مجھے بتا دیجیے گا اور کیا کیا لگے گا یہ بھی بتا دیجیے گا ہاں جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک ہے میں بارہ بجے تک کل آپ لوکیشن آپ بتا دیجیے میں وہیں آ جاؤں گا جی ٹھیک ہے ٹھیک جی جی ٹھیک ہے تھینک یو